اردو زبان نے ہماری ثقافت شناخت کو بہت زبردست طریقے پر سنوارا ہے اور بنایا ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر خاص طور پر بول چال کے اندر جو انداز اردو نے دیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے سارے لوگوں کے سامنے ہے کتنا کتنا اچھا انداز اتنی طرز گفتگو جو ہے اردو زبان کے اندر پائی جاتی ہے وہ دوسری زبانوں کے اندر نہیں ہے پھر اردو زبان نے کھانے کے آداب بات چیت کرنے کے آداب بیاہ شادی کے آداب آداب اور ادب جو اس نے دیا ہے اردو نے اس سے بہت سے بہت سی زبانیں مطلب بہت پیچھے ہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں تو اردو زبان ہمارے اسلامی کلچر کو بھی اور ہمارے ہر طرح کے کلچر کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ تہذیب سے نوازتی ہے اور دنیا کے اندر ہم کو ایک عروج بخشتی ہے اردو کے ذریعے ہم کو بہت سا مطلب مالامال کیا ہے ہماری تہذیب کو چھوٹ